डेंगू बुखार और मलेरिया जैसी मच्छर से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए बहुत सारी प्रथाओं का पालन किया जाना चाहिए जैसे कि मच्छरदानी का उपयोग करके मच्छरों को काटने से रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है घरों और आस पास के क्षेत्रों में कीटनाशक का छिड़काव मच्छरों की संख्या को कम करने में मदद कर शकता है मच्छर भगाने वाली इस क्रीम को इस्प्रे का उपयोग करना चाहिए मच्छर भगाने वाले क्रीम और इस्प्रे मच्छरों को दूर रखने में मदद कर सकते हैं मच्छर पानी में पनपते हैं इसलिए घरों के आस पास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए लम्बी बाजू के कपड़े और पैंट पहनने से मच्छरों को काटने से बचा जा सकता है मच्छर पानी में पनपते हैं इसलिए घरों के आस पास पानी जमा होने वाले स्थानों को साफ करना चहिए जैसे कि टायर बाल्टी और गमले नालियों को साफ रखने से मच्छरों के प्रजनन को रोका जा सकता है पानी के टैंक को ढककर रखने से मच्छरों को पानी में अंडे देने से रोका जा सकता है डेंगू बुखार और मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना चाहिए मच्छर इन बीमारियों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैला सकते हैं लोगों को डेंगू बुखार और मलेरिये जैसी मच्छर से होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूक करना महत्वपूर्ण है लोगों को इन बीमारियों से बचाव के उप उपायों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए इन प्रथाओं का पालन करके डेंगू बुखार और मलेरिया जैसी मच्छर से होने वाली बीमारियों को रोका जा सकता है तथा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जैसे कि यदि आपको डेंगू बुखार या मलेरिया के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें इन बीमारियों का इलाज़ जल्दी शुरू करना महत्वपूर्ण है इन बीमारियों से बचाव के लिए टीके उपलब्ध हैं यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र में यात्रा कर रहे हैं जहाँ डेंगू बुखार या मलेरिया आम है तो इन बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियाँ बरतें